جیسے کہ بہار کا سیاسی نظام کیا ہے سیاسی نظام یہ ہے کہ جیسے لالو پرساد سرکار جیسے اور نتیش کمار ہوا نتیش کمار تھوڑا دیالو ہے کیونکہ وہ بدل جاتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر پلہ بھاری کرتا ہے تو کبھی ادھر پلہ بھاری کرتا ہے اور لالو پرساد ہے کہ وہ اپنے جگہ پر صحیح ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایسے ہی چلتا ہے نظام بہار میں کبھی ادھر پلٹ جاتا ہے تو کوئی کبھی ادھر پلٹ جاتا ہے اور ہے کہ اس کے اس کو پلٹنے کا وجہ سے آدمی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے ادھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس کے کارن ادھر ہوتا ہے اور ادھر ہوتا ہے آپس میں وہ ادھر پلٹتا ہے ادھر آدمی اودمی کا جھگرا بڑھ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک جگہ رہو اس سے آدمی کو بھی فائدہ ہو آدمی اس کو بھوٹ ڈال دیتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو وہ جیتے آدمی اس لیے بھوٹ ڈالتا ہے کہ وہ آگے جیتے تو ہم کو فائدہ دے یہاں پہ الٹا رہتا ہے وہ فائدہ دے دیتا ہے اس کو بنا دیتا ہیں جو نیتا بنا دیتا ہے جو بھی ہو سرکار بنا دیتا ہے بعد میں اسی کو سرکار نے سرکار ہے اسی کو مارتا ہے پبلک کو مارتا ہے الٹا یہی ہوتا ہے اور کیا ہوگا اور جیسے لالو پرساد ہوا وہ ایک طرح سے صحیح ہے وہ ہیلپ بھی کرتا ہے انسان جہاں بھی تکلیف میں رہتا ہے ہیلپ کرتا ہے اور نتیش کمار کا تو کوئی یہ نہیں ہے وہ تو بیچارہ وہ تو للو وہ پلٹتا ہی رہتا ہے ادھر سے ادھر بھاگتا ہے ادھر سے ادھر بھاگتا ہے کبھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کبھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور ایک لالو پرساد ہے بےچارہ وہ صحیح ہے وہ جگہ پہ رہتا ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں بھاگتا ہے یہ ہے بہار کا بہار کا سیاسی نظام کیا ہے کیا کہیں یہی چلتا ہے یہی سب کبھی ادھر سے ادھر بھاگتا ہے نتیش کمار اور کبھی ادھر سے ادھر تو اس کے اس اسی کارن سے بہار میں الٹا سیدھا ہوتا ہے نہ کچھ سڑک بھی بنتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ جب سرکار ہی ایسا ہے تو اس کا اس کا بنا ہوا کیا ٹکے گا اس لیے نویدن ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ اپنا جہاں پہ رہے وہاں اپنا ادھر سے ادھر نہ کرے اس اس کے وجہ سے پبلک کو دقت ہوتا ہے اور یہی کارن ہے بس اتنا ہی سے اس سے نویدن ہے کہ اپنے بہار میں اچھا سے اچھا چیز لائے تاکہ پبلک اور خوش ہو جائے تاکہ آپ کو بھوٹ دے اور اچھا سے اچھا آپ آگے ترقی کر سکے جیسے لالو پرساد ہوا اس کو وہ صحیح ہے لالو پرساد مگر آدمی اس کو چاہتا ہے جو یہاں پہ کیا ہوتا ہے بہار میں الٹا ہی ہوتا ہے آدمی جس کو جس کو دینا چاہیے بھوٹ اس کو نہیں دیتا اور جس کو نہیں دینا چاہیے اس کو دیتا ہے تو وہی ہوگا نا تو جس کو سرکار بناتے ہو وہی پبلک کو جان مارتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں لالو پرساد بہت بڑھیا ہے اسی کو بھوٹ اوٹ دینا چاہیے